मोनसे खामानि महरै ना हमनायाव मेहेर गोनांसिन मुवायानो जाबाय जेखाय खबाइ आयजोफोरनि मथेब्ला जेखाइ खबाइयानो मेहेर गोनांसिन मुवा होननानै मिनथिजायो माखासे आयजोफोरा ना लायनो बा ना हमनो जोबोरैनो मोजां मोनो बिदिनो जाय आयजोफोरा ना हमनो मोजां मोनो बिसोरो एंगारहायै गुबुन खामानिखौ नागारनानैबाबो ना हमनो बा ना गुरनो थाखाय बिसोरो थाङो ना हमनो थांनायाव जेखायजों लोगोसे खबाइबो नांगौ नाखौ लानो थाखाय बे ना गुरनायावहाय नाफोरखौ नाफोरखौ गावनि थोजासे लाबोनानै ओंख्रि बायदि नांगौबायदि जखानि मोनबोयोबा गोसोआ गोजोननाबो मोनो बे जेखाय खबाइफोरखौ औवानि खाथिफोरखौ सैनानै बानायनाय जायो जेरैहाय जेखाय बानायनोबोला औवा थसे गोथां गोरा गोलाव नायनानै दाननानै बेखौहाय सैनानै माखासे खाथि फिसा फिसा बानायो बे खाथिजोंनो जेखाइ बा खबाइखौ हेबनाय जायो